खाना बनाना एक कला है जो कला बचपन से ही सीखते सब लोग हैं यूट्यूब का आज कल ज़माना है सब लोग यूट्यूब पर भी देखकर अच्छी रेसपी बना लेते हैं अच्छी बात है यूट्यूब पे आना अलग अलग प्रकार की रेसपी दिखाई जाती हैं जो कि सबको पसंद आती है चाहे पकौड़े हो गए चाहे हलवा हो गया चाहे पूड़ी हो गई सब यूट्यूब पर देखकर ही बनाते रहते हैं और सबको पसंद भी आता है लेकिन मैंने तो अपने माँ बाप से यही यही सीखा है खाना बनाना यूट्यूब को भी देखकर थोड़ा बहुत ही यूज कर लेती हूँ ऐसी बात नहीं है यूट्यूब पर भी अच्छी अच्छी रेसिपी दिखाई जाती है जो सबको पसंद आता है बनाना सब लोग बनाते भी हैं यूट्यूब पर जो अच्छी अच्छी रेसिपी दिखाते हैं सबको मन भाता है जो दिखाने वाले हैं उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ हम अपनी रेसिपी सबके साथ सेयर करें जो कि बच्चों को भी पसंद आए पकौड़े अच्छे लगते हैं यूट्यूब पर वाले